موسم کے اعتبار سے ہم لوگ خاص طور سے گرمیوں میں زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے آم گاچھی جانا جنگل جانا اور وہاں جنگلوں میں پھل پھول چگنا یا پھل وغیرہ کھانا جنگل گھومنا گھومنے کے اعتبار سے بھی اور وہاں جا کر کے کرنا خاص کر کے پھل وغیرہ جنگلوں میں پکنک مناتے ہیں نئے سال میں وہاں جا کر کے کھانا وغیرہ کھانا اور پھل چگنا سردیوں کے موسم میں خاص طور سے ہم لوگ دھوپ میں بیٹھتے ہیں چائے ناشتہ پینا سردیوں کے موسم میں آگ کے قریب بیٹھتے ہیں تاکہ سب دوست لوگ احبابوں کے ساتھ مل کر کے انجوائے کرتے ہیں گرمیوں کے موسم میں خاص طور سے بارش کے موسم میں یا گرمیاں زیادہ پڑتی ہے تو ہم لوگ پکنک کے طور پر جنگل جاتے ہیں وہاں پر ناشتہ وغیرہ پارٹیاں مناتے ہیں گرمیوں کی چھٹی میں خاص طور پر دادا دادی کے یہاں یا نانا نانی کے یہاں جا کر کے ہم لوگ وہاں پکنک منایا کرتے تھے چھٹیوں میں اور تفریح کرتے تھے وہاں جانے کے بعد بہت سارے انجوائے کرتے تھے ہم لوگ وہاں ہونے کے بعد آنا نمکین چائے پینا گھومنا گھومتے پھرتے تھے اس سے انجوائے ہوتا تھا اور پوری چھٹی کیسے گزرتی تھی پتہ ہی نہیں چل پاتا تھا اس طرح سے ہم لوگوں کا چھٹی کٹ بھی جاتا تھا اور موسم کا مزہ بھی لیتے تھے اور پھل انجوائے کرتے تھے